आंनि देरसिन गोहोखौ आं बिखौनो साननानै लायो दि एबा गोगानानै लायो मानोना बे आंनि देरसिन गोहोखौ लानानैनो आं आंनि जिउ नि थांखिसिम सानसे सहैनोबो हागोन आरो आंनि बै देरसिन गोहोखौ लानानै आंनि जिउ नि लामायाव आगान सुरलांबाय थानो हागोन होननानै आं सानो आरो थांखिसिमबो आं सहैनो हागोन आरो आंनि लोरबांथिखौ आं आंनि जिउनि गाज्रि गोग्लैसोनायनि लामा होननानै आं सानो मानोना आंनि लोरबांथिया आंनि थांखियाव सहैनायाव आंखौ हेंथा होयो आरो जिउ आव उन जानानै थालांनायनि लामा होननानै आं सानो